हाँ हेलो नमस्ते

हाँ बता सकते हैं क्या जानकारी लेनी है मेरा नाम मेरे फेमिली में छः मेम्बर हैं छः मेम्बर हैं हम हैं दो दो बहन दो भाई हैं हाँ मम्मी पापा हैं हाँ भाई बहन काम करते हैं बहन के क्या बोले

एक भाई सरकर है

हाँ हाँ हम लोग गाँव से मेरे यहाँ खेती होती है मेरे पिता जी करते हैं मेरे पिता जी करते हैं मैं तो नहीं करता हूँ मेरे पिता जी करते हैं असल में मेरे यहाँ अभी तो मेरे यहाँ का मुख्य फसल गेहूँ है उसके बाद सरसों है फिर उसके बाद आलू होता है मकई होती है समझे और मेरे यहाँ सब्जी की खेती भी की जाती है अरे इसमें इन्कम तो सालाना इन्कम होता है इसमें मंथली इन्कम थोड़े है सालाना एक लाख बच जाता है जितना लगाना पड़ता है उतना बच जाता है जैसे मैं एक लाख लगाता हूँ तो दो लाख फाइनैंनसिनली आ जाती है

हाँ हाँ अच्छी बात है आपका सरकार की ओर से आए हैं तो आपका जानकारी लेना करतव्य बनता है तो मैं जानकारी दे सकता हूँ और कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या मैंने कल सालाना इन्कम एक लाख आ जाती है ठीक है ठीक ओके